हेलो नमस्ते भाइ साहब ठीक छी अपन बताबऽ आ एक काम है अऽ बोलिऐ कि एकटा घर लेना छै घर घर चाही मतलब कही मतलब शहरमे ही चाही पूर्णिया शहरमे जैसे की हल्ला गुल्ला ने हो शोर शराबा ने हो गुण्डागर्दी ने हो

हँ मतलब की मतलब शान्त एरिया जैसे की बस स्टैण्ड हइ ने रामबाग साइडमे चाही हँ हँ हँ

हँ हँ हँ हँ देबै अहाँ बोलि देलियै तऽ कोइ दिक्कत नै हेतै ओएह लए लेबै रूम हमरा चाही तीन बीएचके वला चाही रूम हँ हँ हँ होना चाही जैसेकी हँ गाड़ी भी चाही तऽ वही तऽ मेन छिऐ ने हमरा पास तऽ एगो फोर व्हीलर छिऐ एगो फोर व्हीलर छिऐ एगो मोटरसाइकिल छिऐ हँ ओ तऽ हँ ओ तऽ लिहे पड़तै ने हँ हँ हँ हँ हँ

हँ मतलब हमराके ओ ओएह चाहिए हमको वही चाही हँ यही हँ खूब

हँ हँ हँ मतलब अपन हम विश्वास करैत छिऐ तऽ आपहीसँ खरीदबा लेबए अच्छा इनको हेतै मतलब अभी हमरा सबकेँ लेबए बात करै छै मतलब ऑफिसमे मिल लेबै अच्छासँ बात हइ जेतै हँ हँ हँ हूँ हूँ मतलब आइके भी देख लेबै ने मतलब घर एरिया केहन को छै हँ हँ हँ हँ हँ हँ बस हँ हूँ हँ यही पुछैत रही मतलब थोड़ा मोरा दाममे मतलब घरके कीमतमे थोड़ा मतलब हँ ओ तऽ इएह कहएके मतलब कम बेसीमे हो जाइ कम बेसीमे हो जाइ हँ हँ हँ इएह कहलियै मतलब अच्छा हम अहाँकेँ शामके अइबै अहाँसँ मिल लेबै अच्छासँ हँ हँ मतलब आमने सामने मिलबै तऽ अच्छा रहतै है ने आओर घर भी देखि लेबै घरके सुविधा केहन छै मतलब मतलब माहौल एरिआके कनिको छै मतलब हल्ला गुल्ला शोर शराबा ठीक छै ठीक छै